कलमगाछी अइ ओहिमे आम कोड़ेलहुँ आम रोपेने छी कटहर रोपने छी अथी जामुनके गाछ अछि महुआ गाछ अछि बाँस लगेने छी ओहि सबमे हमसब जन लगाकऽ तीन बेरके सालमे कोड़ाबै छी कोड़ाकऽ तहन पानि पटाबै छी पटाकऽ से एखन लोकसब अपन अपराधो केलक तैओ नहि केलक तैओ तऽ अपन ओ देखभाल केलहुँ आओर नहि जे देखभाल करैए तकर तऽ नोकसान होइ छै बकरी छकरीसँ खुआ लेलक कटहरके गाछ आमक गाछ जामुनक गाछ महुआके गाछ आओर सब बाँस अइ सबटा जन लगाकऽ तीन बेर हम सालमे कोड़ाबै छी पानि दै छी तहन तऽ ब्राह्मणके जे छिए गृहस्थीके लाइनमे से अपन ढुकल अइ तहन भेल तैओ नहि भेल तैओ ओहिमे तऽ लागल छी आम फड़ल तैओ नहि फड़ल तैओ ओहिमे तऽ हम तीन बेरके से मेहनति करैलए तैआर छी आब जे महादेव करथिन से हेतै हमसभ अपनालए ओहिमे परेशान छी भेल जनके पइसा लगा लगा करै छी तहन तऽ आब जे हैत से हैत